पूर्णियामे मतलब उपजै छियै गेहूँ होइ छै धान होइ छै मक्का होइ छै मखाना होइ छै दालि होइ छै मतलब मूॅंग कहीं कहीं टीर मतलब जे छै ने धान कऽ अगर उपजैलऽ रहियै धान के मतलब वही पहिले धान मतलब मार्केट सऽ आनै छी मार्किट सऽ आनै के खेतमे तब जुताई करलो छै जुताई करैके धान मतलब छिरकैलो जाइ छै छिरकाय के ओकरामे मतलब अगर मतलब बिचरी तैयार होइ छै बीस पच्चीस दिनमे बीस पच्चीस दिनमे तैयार होला के बाद ओकरामे मतलब मतलब फिर सऽ पानी देलऽ जै पानी पूरा कादा करलो जाइ छै फिर टेक्टर मंगलो जाइ छै जेकरा सऽ जुताई करै छै पूरा मतलब कादा कादा करी कऽ फिर बिचरो बला के आनी कऽ मतलब बिचरा उखारल परै छै बिचरा उखारला बाद ओकरा मतलब रोपनी मंगैलऽ जाय छै बाहर सऽ मजदूर सब फेर सऽ ओकरामे दिन भर मतलब ओकरा रोपाई करलऽ जाइ छै किछु दिन के एकर धान मे जे छै मतलब घास वगैरह सब होइ गेलै तऽ ओकरा एक मार्केट सऽ फिर दबाई आनलो जाइ छै दबाई आनिके खेतमे छिड़काव करलो जाइ छै एकर सऽ घास मतलब मतलब मरी जाइ छै अगर घास कऽ नहि मरितै तऽ धान अंदर रही जेतै घास ऊपर इसीलिये दबाई देला बाद ओकरामे घास खतम हे जाइ छै धान ही सिर्फ ऊपर होइ छै ताकि धान जादा हुए जे ओकरा वास्ते फैलै वास्ते जादा चाहियै जादा चाहियै ओकरा मतलब छओ सात पाँच छओ माह के बाद धान काटलो जाइ छै ओकरो बाद ओकरो ठुल्ला जैसा बनाइ कऽ ओकर बाद मतलब ओकरो जड़ सऽ कमेनाइ एकदम फिर ओकरोमे खलिहान पर पहुचौलो जाइ छै ओकरो बाद मशीन सऽ लानैके मतलब कुछ तैयारी करलो जाइ छै ओकरो बाद घर ले जाइ कऽ फिर अगर व्यापारी आबै तब व्यापारी सऽ मतलब व्यापारी मतलब खरीदी लै छैऽ खरीक कऽ लेने शहर जाइ छै शहरमे ले जाइ के वहाँ किछु मार्केटमे मतलब ऐसनो छै कि मार्केट मे ले जाय के माने बेची दै छै बेचलाक बाद मतलब ओकरो सऽ जे उपज होइ छै उपर ले जाय कऽ फेक्ट्री ले गैलो जाइ छै धान के फेक्ट्री ले जाइ के वहाॅं सऽ मतलब बहुत सारा मजदूर रहै छै वहाॅं सऽ बहुत सारा मतलब टेक्नोलोजी हिसाब सऽ मतलब वहाँ मशीन देले रहै छै जे इंजीनीयर सऽ भी बनाइ कऽ रखै छै मशीनमे डाली कऽ धान मतलब धान मतलब धान छिलका अलग चावल निकलि कऽ शुद्ध मतलब अच्छा अच्छ चावल मतलब टूटा हुआ नहि नहि तऽ काला भी इक ओकरा बाद बोरामे पैक पैक करलो जाइ छै पैक करी कऽ बाँकी मार्केटमे बेची मतलब सेल करलो जाइ छै किये कि मार्केट सऽ अगर जेकरा पास खेतमे वगेरह सब नहि रहै जे किछु जैसनी चावल खरीद कऽ खाइ छै जैसनी चावल खरीदी मतलब खरीदी सऽ मार्केट सऽ ताकी नीक नीक मतलब एक एक ही आदमी अगर इतना चावल धान उबजैलकै अगर वही खाय लेतै खाबय लऽ नहि ने पड़तै इसलिये बेची दै छी ओकरा बाद पूर्णियामे मतलब माखाना खेती मखाना के खेती होइ छै मखाना सऽ मतलब मखाना आर खीर बहुत अच्छा लगै छै मखाना मतलब पूजा पाठमे भी हर जगह मतलब अच्छा होइ छैऽ मँहगाई भी ओकरा मतलब मंहगा भी दै छै ओ ओकरा बाद मक्का मक्का मतलब एक एहनो चीज छै जेकरा सऽ मतलब मतलब मक्का लेने छै भुज्जा जे छै ने सत्तू अगर जेकरा खेतमे मक्का होलै ओतना मक्का की करतै इसलिये मार्केटमे मतलब मशीन सऽ पहले तऽ खेत सऽ आनी कऽ मशीन द्वारा मतलब ओकरा सऽ निकाली कऽ मतलब पैक कारलो जाइ छै बोरामे जब पैक करी कऽ मतलब मार्केटमे बेची दै छै मार्केट मे ले जाइ कऽ मार्केट सऽ अगर ओकरा फेक्ट्री भेजलो गेल रहै यहाँ सऽ ने सत्तू वगेरह सब तैयार करी मतलब हर जगह मार्केटमे सेल करलो जाइ छै ताकि बेची कऽ आराम सऽ जेकरा काम रहै छै ले के खाइ पीये छै आओर गेहूॅं गेहूॅं तऽ मतलब ऐसहो होइ छै कि पूरा मतलब बिहारमे हर जगह गेहूॅं होइ छै अगर जेकरा यहाँ जादा गेहूॅं होलै मतलब मैना मार्केटमे बेच कऽ ओकरा मतलब जेकरा जेकरा काम लगै छै मेन ओकर गेहूॅं मतलब फेर वएह खना मतलब गेहूॅं सऽ बहुत कुछ बनै छै मतलब पूड़ी बनै छियै अगर किछु मतलब परोठा बनै छियै गेहूॅं सऽ मतलब बहुत किछु ऐसनो चीज छै कि मतलब हर जगह मतलब बेचलो जाइ छै